ہیلو ہیلو جی کون بول رہے ہیں آپ خاص ہے اچھا اچھا ہاں تو ضرورت بھی تھی آئس کریم کی تو میں کچھ پارٹی پرپز سے کچھ آئس کریم کا نام بول رہا ہوں اِس میں دیکھیے آپ کے پاس اویلیبل ہے یا نہیں جیسے بٹ خورشید احمد مئو سے ہاں جیسے ونیلا ہے پاستا ہے بٹر اسکاچ ہے کُلفی ہے اِس کے علاوہ آج کل کوئی نئی نئے فلیور میں آئی ہے کیا ہاں اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں اِس کو اِسی لیے نا میں نے پوچھ لیا اِسی لیے نا پوچھ لیا کہ کوئی نئی چیز ہے کہ نہیں

دس دس ڈبہ ایک دس میں ہاں ہاں تو آپ کے وہاں سروس کیا ہے پچیس تاریخ میں رات کا پروگرام ہے بھائی سب کچھ آپ ہی کا رہے گا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہاں بریب کر لیا جائے گا ٹھیک اوکے سر ٹھیک ہاں کیش کیش ٹھیک ٹھیک اوکے سر ٹھیک ہے تو کل میں پھر آتا ہوں آپ کی دُکان پہ ٹھیک ہے ہاں یہی میر زادی پور

ہاں تو مئو میں آپ کی کوئی برانچ ہو تو بتائیے وہاں ہم جائیں اچھا اچھا اچھا

ٹھیک ٹھیک اوکے بہت تھینک یو